मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था शिक्षा के सभी विभिन्न स्तरों के बीच अपर्याप्त सहयोग और कोआर्डिनेशन की समस्या से निपट रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही कमजोर शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सरकारी विद्यालय तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता है यहाँ पर प्रत्येक हर तीन किलोमीटर पर एक प्राथमिक सरकारी विद्यालय और हर आठ किलोमीटर पर एक उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालय लेकिन विद्यालय तो बहुत सारे हैं और लेकिन उनमें पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं वो सही नहीं है क्योंकि वो टीचर पढ़ाने के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं विद्यालय आते हैं बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं और चले जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के जो स्तर हैं उनके बीच में इस कड़ी को अच्छे से प्राइवेट विद्यालय निभा रहे हैं लेकिन उनकी फीस ज्यादा है तो इस तरीके से यहाँ शिक्षा के विभिन्न स्तर अलग अलग हैं यहाँ पे पिरियोडिक असाइंमेंट है कोलैब ऑल्टर विद डिफरेंट स्कूल यहाँ पर अलग अलग स्कूल हैं और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत वह बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो यहाँ के बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं नहीं कि पढ़ाई की ओर तो यहाँ कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बीच में बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी समस्याएँ हैं इनको दूर करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है